جی ہاں کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جن پر لکھنے سے پہلے محتاط رہنا پڑتا ہے مثال کے طور پر مذہب سیاست قوم پرستی یا احساس اقلیتی مسائل پر لکھتے ہوئے یہ حادثہ ہوتا ہے کہ کوئی بات غلط فحش یا تنازعات کا باعث نہ بن جائے ہندوستان میں بعض اوقات ایسے موضوعات پر سخت رد عمل آتا ہے اس لیے لکھاری سوچ سمجھ کر ان پر قلم اٹھاتے ہیں